पंहिंजे बाग़ीचे में अलॻि अलॻि तरह जा देसी पौधा लॻाइण घुरिजे देसी पौधा लॻाइण सां बाग़ीचे में घणेई तरह जा कीड़ा पखी ऐं जानवर ईंदा आहिनि छोकी हिकु तरह जा पौधा लॻाइण सां बाग़ीचे में बीमारियूं ऐं कीड़ा बाग़ीचे खे ख़तमु करे छॾंदा आहिनि बग़ीचे में देसी पौधा लॻाइण ॾाढो ज़रूरी आहे